सरकारी योजनाओं का हमे काफ़ी लाभ मिलता है जैसे सरकार ने हर मोहल्ले गली में एक आंगनवाड़ी खोली हुई है जिससे छोटे बच्चों के स्वास्थय की पूर तरह से देख रेख की जाती है और समय समय पर उनको उसके रोकथाम के लिए टीके आदि भी लगाए जाते हैं जगह जगह जन सुविधा केंद्र खोले हुए हैं जिससे आम लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है और वक़्त पड़ने पर समय समय पर काफ़ी स्वास्थय सेवा शिविर भी लगाए जा का आयोजन किया जाता है जिनमें जन साधारण को उनको उचित देखभाल की जाती है कभी आँखों के ऑपरेशन के लिए कोई शिविर लगता है तो कभी कोई जोड़ रोग विशेषज्ञ आकर उस शिविर में भाग लेते है और अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं